بچوں کی لیے بہت سارے سیکشن دستیاب ہیں جن کا عام طور پر بچے اپنے خالی وقت میں گزارا کرتے ہیں خاص طور پر اختیار ہفتے پر بچوں کے لیے کئی سارے اخبارات ایسے دستیاب ہوتے ہیں جن میں اضافی شفات مختار ہوتے ہیں جن سے بہت سارے بچے خوب فائدہ اُٹھاتے ہیں اور اِس کے ساتھ ساتھ اِن اضافی صفحات میں بچوں کے لیے کہانیاں لطیفے اور اِسی طرح کی بہت ساری چیزیں اِنہیں دیکھنے کو ملتی ہیں بہت سارے بچے ہفتے کے آخر میں اِن اخبارات کا بڑے بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کہ وہ نئی کہانیاں اور نئے لطیفے وغیرہ پڑھے اِس کے اِس سے بچوں کی ذہنی تربیت بھی ہوتی ہے اور بچوں کی صلاحیت میں بھی خوب اضافہ ہوتا رہتا ہے جس کا مشاہدہ ہم لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں